हम एक पंख पंखा ऑडल किए थे जिसमें देखे तो अच्छा पाई घटिया एकदम बेकार था क्योंकि जब भी लगाते चलाते चलने के एकदम बेकार कभी चाल चले कुछ भी ठीक से चलबो भी नहीं करता ना क्वालिटी कुछ भी खराब था कुछ भी ठीक नहीं था उसका सब कुछ खराब था जो कि फालतू चलाते भी वो तार पंखा कभी पंखे नहीं नाचता तो कुछ भी हो जाता था एकदम खड़ सबसे खराब त्वॉलिटी था